ना हमनो थांनायाव बाहायनाय जेरै आइजें आइलाफोर बेफोरो जाहैबाय जेखाइ खबाइ सेन आस्रा जे मुस्रि खखा थ' बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बाहायग्राफोरखौ बाहायोमोन ना हमनाय समावहाय आरो बेयो मुगानि उनाव मुगा बोसोरनि उनाव बोसोर गोबां सोलायबोबाय ना हमनायनि जि स्टाइल बे स्टाइलआ दानि आरो गोदोनि गुबुन गुबुनमोन गोदो ना हमनाया जाहैबाय ओरैबायदिमोन गोदो नाखौ जोङो जेजों सारामोन दाइरेक्ट जोङो बबेबा जाम्फै बबेबा गरखाइ बेफोरखौ थेसननानै सारोमोन आरो सारनानै सारनो थाखाय जोंहा सिलिबो लांफानांगौ जायोमोन सिलि सरि आं बेखौ बावलांदों दहाय सिरिबो नांगौ जोंनो सिनि सिलि एबा जोङो बाल्थिंजोंबो दैखौ सारनानैसो गोदो बे दैखौ फोजोबथारनानैसो जोङो नाखौ हमोमोन गोरोबनाय बे हुदा गोरोबनाय आदबा बे ना हमनायाव गोदो बारा गैबाङामोन नाथाय बेखौहाय नै आथिखाल बे जौगालु मुगायावहाय जोङो गोरोबनाय बे ना हमनाय गोरोबनाय आदबजों ना हमनायखौबो जोङो नुनो मोनसै जेरै गोदो जोङो सारनानै फोजोबोब्ला आजिखालि दै ससेआवनो जोङो बेखौ नाफोरखौ हयोमोन हनानै लाबोयो आरो आथिखालावथ' दैमायावबो हमसै फल'जोबसै गोदो नाथाय फल' जोबनाय गैयामोन बेयो दानि फल'बोजोबसै फल'जोबसै जे सारनानै जोङो माखासे नाफोरखौ मोननो हासै बेबायदिनो गोदोनि जि ना हमनायनि आदब दानि जि ना हमनायनि आदब बेयो अख्रां आरो फाराग अख्रां आरो हा बेजों फाराग बेबायदि फारागनि ना हमोमोन आरो ना गोदो